ہیلو السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ عاطف زمین والا بول رہے ہیں نا آپ کا نام بہت سنے ہیں ہم اپنے ہم نے اپنے علاقے میں آپ کا نام بہت سنے ہیں آپ کے چرچے بہت ہیں کہ آپ زمین بیچنے والے ہیں اور مجھے زمین کی سخت ضرورت ہے اور پھر ہم سوچے کسی اور کے ہاتھ سے لیں کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائیں کوئی ہوتا ہے بہت ابھی چل رہا ہے بروکرنگ جو لوٹ لیتا ہے پیسہ لے لیتا ہے زمین ادھر ادھر کی پکڑا دیتا ہے اسی لیے میں آپ کے تعریف سنا ہوں اس لیے میں آپ کو کال کیا ہوں مجھے ایک کٹھے زمین کی ضرورت ہے ایریا لائن بازار میں میں وقار بول رہا ہوں ارریہ پورنیہ سے بول رہا ہوں میرے گاؤں میں آپ کا چرچہ چل رہا تھا تو میں کسی سے لیا ہوں آپ کا نمبر کوئی قریبی ہی تھا تو بولے وہ جو ہے اچھے لوگ ہیں اور پھر خریداری میں وہ زمین بیچ رہے ہیں اور پھر رہن سہن بھی اس کی اچھی ہے اور پھر سب کچھ بات چیت کے طریقے بھی اچھے ہیں تو بتا رہے تھے کہ اس ست ہے بات کیجیے وہ دے دیں گے دلا دیں گے زمین آپ کو ایک کٹھے کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں جتنا پڑے پر زمین اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں کہ ہوتا ہے فساد وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سب نہیں ہونا چاہیے ماشاء اللہ یہ اچھی بات ہے کہ روڈ کی سائڈ میں فرنٹ میں ہے اور بھی اچھی بات ہے ہم اسی طرح کی زمین کی بھی خواہش کرتے ہیں اور جو رقم لگے تو انشاء اللہ ہم رقم دیں گے ٹھیک ہے انشاء اللہ بہت جلدی پہنچتے ہیں وہاں ٹھیک السلام علیکم